भारतमे नौकरी खातिर जे छै मतलब वैकेन्सी वगैरह सब निकलैत रहय छै आओर ओ सब तऽ ठीक छै लेकिन एकरा वर्तमानमे चुनौती बहुत जादा छै काहे कि जैसँ बैंक जॉब वगैरह वैकेन्सी निकलइ छै तऽ ओकरामे जे छै सीट बहुत लिमिटेड रहय छै आओर फॉर्म भरयवला मतलब लाखोमे रहय छै तऽ ओकरा लेल बहुत जादा चुनौती होइ छै आओर एकरामे जे छै जैसँ बहुत जादा अवसर मिलय छै जइसे एस एस सी के निकलइ छै कभी ग्रुप डी के निकलइ छै कभी बैंकिंगके निकलइ छै बहुत सारा मतलब अवसर मिलय छै जकरामे चुनौती बहुत छै मतलब सीट लिमिटेड रहय छै आओर एकरामे जे छै भरयवला बहुत जादा रहय छै से खातिर बहुत समस्या छै आओर एकरा खातिर चुनौती बहुत जादा छै आरो बहुत जादा मतलब तैयारी करयके जरूरत पड़य छै आर एकरामे नौक मतलब नौकरी जे छै मिलय छै आरो नौकरी खातिर लोक जे छै मतलब अपन प्राइवेटे जे छै मतलब कम्पनी वगैरह खोलय छै आओर ओकरा से बिजनेस वगैरह करय छै आओर प्राइवेट नौकरी करय छै